तुस जेह्ड़ा मंदरें दे शैह्र रौंह्दे ओ उत्थें थोआढ़े घरै कश बी जरूर कोई ना कोई मंदर होने ते तुस दस्सो कि उत्थें केह्ड़े केह्ड़े मंदर न होर केह् आस्था उं'दे कन्नै जुड़ी दी साढ़े घरै कश बड़े सारे मंदर न जेह्ड़े जि'यां कि नरसिंह दा मंदर ऐ इत्थें साढ़े घरै कोला थोह्ड़ा जेहा उप्परै पास्सै मंदर ऐ बड़ा शैल मंदर ऐ ओह् बड़े दूरा दूरा ओह्दे लोक औंदे मंदर मत्था टेकने गी नरसिंह दा मंदर ऐ ओह् बड़े दूरा दूरा लोक औंदे न ते उत्थें रोज भंडारे होंदे हर रोज़ भंडारा होंदा हफ्ते हफ्ते भंडारे होंदे रौंह्दे उत्थें हर म्हीनै म्हीनै लोक जंदे चक्कर लानै गी जंदे मंदर मत्था टेकने गी अपने मंगां पूरियां करदे होर इत्थें कन्नै इक चौंतरा माता बी ऐ ओह् बी बड़ी शैल माता ऐ उत्थें प्हाड़ियै दे उप्पर ओह् माता सामनै उत्थें बी बड़े दूरा दूरा लोक औंदे न गड्डियां आह्नदे किश लोग पैद्दल बी आई जंदे न ओह् माता बी बड़ी अच्छी माता ऐ पर उप्पर उत्थें जगहा बड़ी शैल ऐ ते उस माता उप्परा दिक्खने गी बड़ा शैल लभदा ऐ होर इत्थें इक परिंगल माता बी ऐ बड़ी शैल माता ओह् बी उत्थें बी बड़े दूरा दूरा गै लोक औंदे न उत्थें गड्डियां मेटाडोरां चलदियां उत्थें पैद्दल बी बड़े सारे लोक बी पैद्दल बी जंदे न उत्थें माता दे ते ते हर साल उत्थें भंडारे होंदे न नरातें गी भंडारे होंदे उत्थें माता दे बड़े हारे बड़े दूरा दूरा लोक औंदे न बड़ा रश होंदा ऐ होर इत्थें शिव जी दे मंदर बी हैन साढ़े कश उत्थें बी बड़े शैल बड़े दूरा दूरा बड़े शैल शैल मंदर न बड़े दूरा दूरा लोक औंदे न उत्थें ते पांडवें दे बी बड़े मंदर न इत्थें जित्थें लोक घुम्मने गी औंदे चक्कर मारने गी औंदे होर बी इत्थें इक सुकराला माता ऐ ओह् जेह्की बलौर आह्ली साईड ऐ ओह् बी बड़ी शैल ऐ उत्थुआं बी बड़े दूरा दूरा लोक औंदे न बड़े दूरा दूरा बी लोक औंदे न उत्थें बी ते ओह् बी मंगां पूरियां करदे न उत्थें सुक्खना करदे न किश लोक ते सुक्खना उं'दियां जिसलै पूरियां होई जंदियां तां ओह् मत्था टेकने गी जंदे न किश किश चाढ़दे उत्थें नारियल बगैरा कोई प्रशाद चाढ़ी ओड़दा होर बी बड़ियां मातां न इत्थै अपने म्हल्ले बी इत्थें केईं मातां न जि'यां चमुंडा माता न इत्थें हर ग्रांऽ उत्थें चमुंडा माता ऐ हर इत्थें बाईं दे कश चमुंडियां बनाई दियां जित्थें शिव जी दे अस रोज जल ढालदे जल दिन्ने होन्ने सवेरे सवेरे न्हाइयै शैल श्नान करियै धूफ धखाने होन्ने अस रोज जन्ने उत्थें माता दे अस